बायदिसिना जुनादफोर फिसिनाय समाव सिगाङाव जों जोङो जुनारफोरनि जादफोरखौ जों सिनायना लानांगौ दा जों बे जुनादफोरनि जादफोरखौ जों माबोरै सायख'गोन जों सिगाङाव हमना ला अमा फिसिनायनि बेलायावनो नाय जों अमा फिसिनायाव जों मोजां जादफोरखौ जों सायख'ना लानांगोन दा अमायाव मोजां जादफोर होनब्ला जेनेबा हेमसियार सेटेलबेट नेपालि ख्रस बेफोर जादफोरखौ जों सायख'ना लानांगोम अब्ला जों खम समनि गेजेरावनो अमाया देरगोन आरो मोजां जादा ओरैबायदि जे मासे जुनाद फिसाया मोजां ना गाज्रि जों बेखौ जों माबोरै सायख'गोन जे मोजां जादनि फिसिग्रा जुनादफोरा उन्दै समनिफ्रायनो बिसोरो मोजां जा मोजां हमना ला मासे अमा फिसाया मोजां ना गाज्रि बिखौ जों उन्दै समावनो हमनो हायो जायफोर अमा फिसाया बेराम गोयै बि उन्दैनिफ्रायनो जानाय लोंनाय थानाय बेफोरो बिराद मोजां बियो उन्दैफोरनिफ्राय खारखाव खारसि खालामबाय थागोन आदारफोरखौ मोजां जागोन बिनि सोलेरारि दाथाइफ्रा मोजां अब्ला जों बुंनो हागोन बे अमा फिसाया मोजां जागोन नाथाय जायफ्रा बेमार गोनां बे बेमार गोनां फिसाफोरा उन्दैनिफ्रायनो बि जानाय लोंनायाव मोजां नङा बे बिनि सोलेरारि दाथाइफ्राबो मोजां नङा जायनि जाहोनाव बिखौ खम समनि गेजेरावनो फेदेरनाया असुबिदा जायो बिनि थाखाय जायखि जाया फिसिग्रा जुनादफोरखौ फिसिनाय समाव जों सिगाङाव जादफोरखौ सायख'ना लानांगौ आरो बियो जाथुवा मोजां ना गाज्रि बेखौ जों नायना लानांगौ दा खायफा फारमिं खालामनाय मानसिफ्रा जादफोरखौ गाव सिनायाबाबो रोंगौथि थानाय मानसिफोरजों राइज्लायलायना लानांगौ न' खाथियावनो थानाय जुनारसालि नि डाक्टरफोरजों रायज्लायनानै जों जादफोरखौ सिनायना लानांगौ दा जादफोरनि सिनायनाय बेलायाव मोजां जाद लानानै जों जुदि जुनादफोरखौ फिसियो अब्ला जोंहा खम समनि गेजेरावनो जों गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो दा बोरमानि बेलायावनो जा दानि जुगाव बोरमाफोरखौ जों फिसिनाय समाव गोबां जादनि बोरमा फैदों बे बोरमाफोरखौ जों नायना लानांगौ बा बोरमा फिसाया मोजां ना गाज्रि बेखौबो जों नायना लानांगौ दा खायफा बोरमाया ओरैबायदि दं उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो बियो गाइखेर सोबनो हाया बा गांसो मोजां जाया बेफोर बायदि बोरमा फिसाखौ जों बायनानै लाबोबाबो जों खम समनि गेजेरावनो मुलाम्फा खालामनो हाया दा मोजां जाथोफोरनि बोरमाफ्रा खेबसेयावनो मानै माथामहालागै फिसा जायो अब्ला जोंहा खम समनि गेजेरावनो मोजां मुलाम्फा मोन्नो हायो आरो गेजेर गेजेर बे बेमार गोनां ना बेमार गोयै बे बेफोरखौ जों नायना लानांगौ आरो जों गेजेर गेजेर थांनानै जों डाक्टारनि खाथियाव थांनानै बे फिलौनि मुलि आरो लिभारनि मुलि बेफोरखौ जाहोनानै जों मा खालामनांगौ मोजां नायनांगौ दिनै गोबां मानसियानो खेबसेयावनो गोबां फिसिग्रा जुनारफोरखौ फिसिनानै गोबां मुलाम्फा जानो हादों दिनै जों बर'फोरा अमाखौनो बिखेख्खै गोबां फिसियो दा अमा फिसिनानै गोबां मानसिया मुलाम्फा जानो हादों बेनि थाखाय अमा फिसिनाय सिनायाव सिगां जोङो जाथुफोरखौ सिनायथि खालामना लानांगौ जाहाथे जोङो खम समनि गेजेराव मुलाम्फा जानो हायो अमानि लाखिनाय समाव बे फार्मिं खालामोब्ला बिनि थानाय जायगाखौ जों सिगाङावनो मोजां खालामना लानांगौ जायगाफोरखौ जों मोजां मोजां पाक्का खालामना लानांगौ जायगाखौ गोबां सिखोन साखोन खालामनानै लाखिनांगौ दा बेयाव सुनायनि बेबस्था थानांगौ आरो बे अमाफ्रा जाहाथे जेबो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बेमार आजारफ्रा फैनो हाया बिनि थाखाय जों अरायबो साग्रिद जानांगौ जोङो अमा फिसिनाय जायगाफोरखौ नायनानै गुबुननिफ्राय बेफारिफोरा फैबा बेयाव जाहाथे बिजानुफ्रा फैनो हाया बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जानला मोनला हाबनो होनाङा आरो ओइ जाहाथे बिसोरो बे अमा फिसिनाय समाव बिथांमोननि जेबो जानो हाया बेमार आजार बेनि थाखाय जों नोजोर लाखिनांगौ दा थिग बेबायदि बोरमानि बेलायावबो जों बोरमा फिसिनाय समाव जों मुलिफोरखौ डाक्टरनि खाथियाव थांनानै मोजां बेरामनि लैखोनफोरखौ जों बुंनांगौ गावनो थांनानै जानला मोनला मुलिफोरखौ बायनानै जों बाहाय नाङा डक्टर खाथियाव थांनानै बेमारफोरनि सोमोन्दै जों बुंना लानांगौ दिनै नाय गुबुन रायजो एबा हादोरफ्राव जाबायदि गुदान मुगाजों जुनादफोरखौ फिसिदों फार्मिं बेबस्थायाव जों बेबायदि बस्थुफोरखौ फिसिनांगौ आरो जोङो जुनादफोरखौ फिसिनाय समाव गुबुननि रोंगौथि थानाय डक्टर एबा ट्रेनिं लानाय मानसिनि खाथियाव थांनानै जों बयबो ट्रेनिं लानांगौ जाहाथे जों बेखौ जेबो खहा गैया लासेनो मोजाङै फिसिनो हायो बिनि थाखाय जों नोजोर होनांगौ दिनै जोङो गुबुनखौ नुनानै जानला मोनला जुनादफोरखौ फिसिबाय थानाय नुब्लानो जाया जों सिगाङाव बिनि सायाव मोनसे मोजां रोंगौथि लानांगौ अब्लासो जोङो जों जुनाद फिसिनायाव मुलाम्फा जानो हागोन आरो गुबुननिफ्राय जोङो मोजां बोसोनफोरखौ लानांगौ अब्ला जों खम समनि गेजेराव जोबोद मुलाम्फा लानो हागोन